इक ते में जल्दी घर पुज्जने आस्तै ओला बुक कीती ते अग्गुं तुस ड्रैवर जेह्ड़ा ऐ ओह् मिगी मेरे कोला ज्यादा चार्जिस करा दा ते होर पैहे मंगा दा जेह्ड़े फोन उप्पर गल्ल कीते दे हे ओह्दे कोला ज्यादा मंगा दा जे चीज गलत ऐ ते में नां हून मतलब कम्पलेन कीती सनाया मतलब चीज एह् ऐ के मतलब जेल्लै में उसी कन्नै आह्ली मतलब टाउन गी जाने आस्तै सद्धेआ में आखेआ मतलब उन्नै बी मतलब आनलाइन जेह्ड़ा दस्सेआ हा ओह् जेह्ड़ा हा ओह् उ'न्ना ही रेट हा ओह् मतलब बाकियें कोला सस्ता हा इक मिगी थ्होई बी जल्दी जानी ही में सोच्चेआ टाइम बचाने आस्तै एह् लेई लैन्नी आं अग्गें दिक्खेआ ड्रैवर जेह्ड़ा होर होर पैहे मंगा दा जिन्ने फोन उप्पर कीते दे ओह् ते मिगी लुट्टा दा सामनै पता लग्गा दा फ्राड करा दा एह् चीज गलत ऐ ते में हून अजैंसी गी आक्खा नी मतलब इक ते मतलब ड्रवैर ने जेह्ड़ी गड्डी छड्डी चलाई ओह् ते ठीक ऐ मतलब ज्यादा पैहे किस चीज दे मंगा दा ओह एह् ते फ्राड होई गेआ साढ़े कन्नै चलो मिगी ते पता ऐ जेह्ड़े लोकें गी नेईं पता होऐ ओह् ते पैहे देई ओड़न ऐक्सट्रा उ'नें लग्गा दा जेह्ड़ा ड्रैवर मंगा दा ओ इयो ठीक न एह् चीज ते गलत होई इ'यां नी करना चाहिदा असेंगी अगली बार कोला केह् करना असें जेह्डा मतलब उ'नें रेट लिस्ट जिन्ना प्राइस दित्ता दा होंदा फोन उप्पर उन्ना गै देना चाहिदा एह् ओला ते उबर आह्ले असेंगी लुट्टा दे अगर ज्यादा पैहे मगंदे ते फिर ते फ्राड ऐ फिर ते सिद्धा कम्पनी च तुस कम्पलेन करी सकदे